बालाघाट जिले में यदि व्यवसाय की बात की जाए तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की बहुत कम ही दुकानें देखने को मिलती है पर यहाँ पर शोरुम बाइक के शोरुम और साइकल्स और हम शोप की बात की जाय तो वहाँ पर ज्वेलरी साप्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वहीँ यदि हम कूलर फर्नीचर की बात की जाय तो हमारे एरिया में बहुत अधिक मात्रा में कूलर फर्नीचर की भी दुकानें अच्छी देखने को मिलती हैं और यदि हम सोने चांदी की दुकानों की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में कहीं न कहीं हमें हर दो से चार कदम की दूरी पर हमें यह दुकानें देखने को मिलती है यदि इस जिले में व्यवसाय लोगों के द्वारा अपनाए गए की बात करें तो सर्वाधिक व्यवसाय जब इन दुकानों की ही सर्वाधिकता है तो यहाँ पर रहने वाले लोग भी उसी चीज को सपोर्ट करेंगे उसी चीज को अपने लिए अनुकूल मानेंगे तथा उसी में वे अपना रोजगार देखते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं जो यहाँ पर राइस मील्स है ये बहुत सारे लोगो को रोजगार प्रदान कर रही है जिससे उनकी आर्थिक स्तिथि भी मजबूत हो रही है तथा मिल वालों को भी फ़ायदा हो रहा है और जो वहाँ पर मज़दूर लोग काम कर रहे हैं उनकी भी आर्थिक स्तिथि सुधर रही है यह बात हम कह सकते हैं कि हमारा जिला लगातार आगे बढ़ रहा है